हाँ मैंने मैराथन में भाग लिया था उसके लिए मैंने तैयारी पहले एक तरह से पहले ट्रानिंग मैराथन की तैयारी के लिए पहले खुद को जैसी भी कंडीशन हो मैंने उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है पहले कैपिसिटी इसमें ज्यदातर तो यही है कि अपना पहले ग्रोथ करना है ग्रोथ का मतलब है हर चीज अपने हम देखते हैं तो एक छोटे स्तर से स्टाट करते हैं स्टाट करना पड़ता है पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे शेम ऐसे ही रनिंग में है रनिंग में जैसे मैराथन की तैयारी हम करते हैं तो इसमें क्या है कि पहले हम शुरू से पहले जैसे अगर बिल्कुल भी नहीं किये तो उसका तो ये है कि बिल्कुल नहीं करने वाले के लिए पहले नार्मल घूम लेना है थोड़ा जैसे एक दो दिन एक दिन दो दिन फिर थोड़ा स्पीड घूमने की बढ़ाएगा फिर थोड़ा रनिंग स्टाट करेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जैसे पहले दिन सौ मीटर दूसरे दिन दो सौ मीटर दो सौ मीटर फिर जैसे तीन सौ मीटर जैसे फिर पाँच सौ मीटर एक किलोमीटर एक किलोमीटर करके सुनो जैसे अपनी कैपेसिटी देखनी है कि हम कितना भाग सकते है ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे ऐसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ तीन दिन सात दिन अगले महीने भर तक कम से कम दो किलोमीटर पकड़ लेते हैं एक महीने में हम दो किलोमीटर पकड़ लिए है हमारी कैपेसिटी सही है हम भाग सकते हैं हम कम एनर्जी मतलब कम एनर्जी से अच्छा अपना स्टेप बना सकते है धीरे धीरे फिर अपना स्टेप बनाइए नो एनर्जी यूज एनर्जी यूज नहीं करनी है कम से कम करनी हैं और स्टेप बढ़ाने है वो एनर्जी बचा के रखनी है जितना आप रोक के रहोगे उतना आप जालम में चलोगे ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपने आप कैपिसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी दो किलोमीटर तीन कीलोमीटर चार किलोमीटर पाँच किलोमीटर स्लो स्लो स्लो स्लो होले होले करके फिर स्पीड आपकी पहले आपकी दूरी की कैपेसिटी बढ़ेगी फिर आपकी धीरे धीरे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ऐसे ऐसे करके स्पीड बढ़ती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी आप फिर मैराथान के लिए आप तैयार हो जाओगे खाने में जैसे चना सुबह भिगो के चना खा लेते हैं जैसे और भी अपने जो प्रोटीन नॉर्मल से मीडियम से मीडियम व्यक्ति तो चना तो ले ही सकता है बाकि बादाम काजू वगैरह किसमिस इनको सुबह गला के खाओ इससे एनर्जी मिलती है खाली पेट रन नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ डाल के फ्रेश वगैरह होके फिर थोड़ा बाहर आना चाहिए पहले भागने से पहले भी आपको बता दूँ भागने से पहले भी थोड़ा वर्कआउट थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट में भी स्ट्रेचिंग जिससे नसों को अपने अंदर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो लंबे टाइम तक आप रनिंग कर सकते हो धीरे धीरे यही मेरा अनुभव है इसी से आप मैराथन की तैयारी कर सकते हो